मछली पकड़ने से सम्बंधित कुछ पर्यावरणीय मुद्दे कुछ इस प्रकार से हैं कि जब हम मछली पकड़ने या फिर जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो आजकल वह नए नए उपकरणों का वी इस्तेमाल करने लगे हैं मछली पकड़ने के लिए अब पहले का जो मछली पकड़ने का तरीका था उससे तो पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं होता था लेकिन आजकल जब मछली पकड़ने का नया तरीका आ गया है कि बम विस्फोट के द्वारा पानी में बम विस्फोट किया जाता है जिससे सारी की सारी मछली ही मर के ऊपर आ जाती हैं जिससे मछली का तो नुक्सान हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ पानी का भी नुक्सान हो रहा है यानि कि पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाता है वह पानी पूरी तरीके से पीने लायक है लेकिन वहाँ पर बम फोड़ने से वह पानी पूरा प्रदूषित हो चुका है तो इस प्रकार के मामले हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए और इस पर कम बात की जाती है अगर बात करें हम हाल ही के कुछ वर्षों में जल प्रदूषण के कारण बहुत बदलाव देखा गया है और इस वजह से भी हमें मछलियाँ कम मिल रही हैं आप देखेंगे कि जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो पहले कितनी सारी मछलियाँ मिलती थी और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो मछलियाँ बहुत कम हो गई हैं